بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے موبائل سے بل پیمنٹ کی تھی نیٹ بینکنگ کے ذریعے مجھے لگا کہ پیمنٹ ہو گئی ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی کنفرمیشن نہیں آیا ہے نہ تو ایس ایم ایس آیا ہے نہ ہی ای میل یا ایپ پر ریسیپٹ ملا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پیمنٹ کی اسٹیٹس چیک کریں شاید سسٹم میں کوئی ڈیلے یا ایرر ہو گیا ہو مجھے تھوڑا ٹینشن ہو رہا ہے اور کہیں پیسہ کٹا ہو کٹا کٹ گیا ہو لیکن بل پیڈ نہ ہوا ہو میں آپ کی کسٹمر سپورٹ ٹیم کو ایک بار ای میل بھیج رہا ہوں جس میں میں سب ڈیٹیل لکھ رہا ہوں جیسے کہ پیمنٹ آئی ڈی ڈیٹ ٹرانزیکشن آئی ڈی اگر مجھے مل گئی ساتھ ہی اپنا موبائل نمبر بھی لکھ رہا ہوں جس کا بل پے کیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے ٹریک آپ لوگ اسے آسانی سے ٹریک کر سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ میری ریکویسٹ پر جلدی سے ایکشن لیں اور مجھے بتائیں اس کا بل پیڈ ہو گیا ہے یا نہیں اگر پیمنٹ مس ہو گئی ہے اس کا اس کا ریفنڈ مجھے کب ملے گا یا پھر اس کا سالوشن کیا ہے شکریہ